हा हिकड़ी तरह जी मुंहिंजी जॻह ते मां वियो हुउमि उहा मुंहिंजे लाइ आज ताईं ॾाढी काफ़ी यादगार जो विषय रहियो आहे दरबार जे मंदर कुझु ॿुधो हुओ हा जेके जे माउंट आबू ते आहिनि उन साइड काफ़ी चढ़ाई आहे त उन साइड ॾाढो उहा अॼु ताईं मूंखे यादि रहंदी कुझु मूंखे डप बि लॻे पियो उंदर में त वधीक चढ़ाई कीअं थींदी छा थींदो कीअं हलंदासीं पई कुझु तकलीफ़ त न थींदी पर जेतिरो मूंखे डपु लॻे पियो होतिरो कुझु थियो कोन ॾाढो अथई मूंखे आनंद जी प्राप्ती थी मूंखे सुठो लॻो ऐं मनु कंदो आहे कि अञा ॿेअर वञा ट्रेअ वञा लेकिन उन खां पोइ त मूंखे मौको कोन मिलियो वरी ऐं चढ़ाई ते वञण लाइ छाकाणि त मां हेॾो पंहिंजे कम में बिज़ी आहियां रोज़ी रोटी जे चकर में त कॾी उन साइड मुंहिंजे वञण मौको मिलियो पर उहा मूंखे यादगार हमेशा रहंदी जेको पहिरियों दफ़ो मां वियो हुउमि माउंट आबू जे चढ़ाई ॾिठी मां त ॾिसण में त काफ़ी डपु पियो लॻे लेकिन जॾहिं वियमि त एतिरो कुछ ड्रप वारी ॻाल्हि न हुई मुखे ॾाढो सुठो लॻो मां त सभिनी खे चवंदमि कि हिकु ॿार ज़रूर चढ़ाई ते वञनि अथई हुननि खे सुठो लॻंदो ॾाढो चढ़ाई ते वञण में डपु त थींदो आहे लेकिन अहिड़ी कोई डकण जी ॻाल्हि न थींदी आहे अथई माण्हुनि खे सुठो ई लॻंदो आहे इन करे ज़रूर सभिनी खे सलाहु ॾिंदुमि कि हिकु बार ज़रूर चढ़ाई जे ऐं जॻह ते वञनि ख़ासि करे उहे माउंट आबू ते